اتر پردیش کے دو بنیادی مذہب ہے پہلا ہندو مذہب جس کو اکثریت کا مذہب کا درجہ حاصل ہے دوسرا اسلام مذہب جس کی جس کو اقلیت کا درجہ حاصل ہے اس لئے مسلم علاقوں میں دیکھا جائے تو مدرسوں اور مسجدوں کا جال بچھا ہوا ہے اور ہندو علاقوں میں مندر مٹھ دھرم شالہ کی بہتات ہے جہاں پر کیرتن پوجا پاٹ رامایڑ کتھا وغیرہ کا انقاد کیا جاتا ہے ان دو مذہبی کے علاوہ سکھ عیسائی بھی ہیں لیکن یہ بہت تھوڑی تعداد میں ہے گرودوارے گرجا گھر اور کلیسا جہاں پر ان کی تھوڑی بہت تعداد ہے وہیں ملتے ہیں